ہلو کیا سہرسہ کے واٹٹر اتھورٹی سے بات ہو رئی ہیں جی ہاں تو سر سنجے پارک آئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے دوست لوگ کے ساتھ تو سر گھوم تو رہے تھے اچھا کافی اچھا پلیس ہے گھومنے کا گھوم رہے تھے تو سر ایک واٹر کی پائپ تھی تو وہ نا لیک ہو گئی ہے سر اس سے نا کافی لوگ بھیگ بھیگ بھی رہے ہیں نقصان بھی ہو رہی ہے اور پودوں پہ آؤٹ آف زیادہ پانی جا رہی ہیں تو کیا سر آپ اسے ٹھیک کروا سکتے ہیں کسی کے ذریعے کیوںکہ لوگ یہاں بھیگ رہے ہیں سر یہاں سب گھومنے کے لیے آئے ہیں اور سب کے کپڑے گیلے ہو جا رہے ہیں صحیح سے گھوم نہیں پا رہے ہیں اور پوری جگہ پورا کچ کچ ہو گئی ہے پانی سے تو آپ کسی کو بلوا کے اسے ٹھیک کروا دیں بس ہم یہی انفام دے رہے ہیں آپ کو تو کتنے بجے تک آ جائیں گے آپ اچھا آپ نہیں آئیے گا اچھا ٹھیک ہے تو آپ کتنے بجے تک بھیج دیجیے گا ہاں ٹھیک ہے تو سر تھوڑا جلدی کر کے بھیج دیجیے دس منٹ کے اندر بھیج دیجیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس سے ٹھیک ہے سر تھینک یو